हँ मीडिया टेलीविजन ईसभमे हमरासभके देखयके न मिल पड़ै हे एहि चलते हमसभ मिथिले मिथिला भाषा या कोनो भाषा न बोलै छी हमरासभके जे अपन भाषा हइ से हमसभ भाषा बोलली उएह भाषा हमसभ बतियैली आ टेलीविजन आ मीडियावला मे से कोनो भा न हमरासभके देखय समझयके नहि मिलैए मैथिली भाषा के प्रयोग हमसभ न करै छी हमरसभके जे अपन भाषा हइ उएह हमसभ बोलली उएह हमसभ समझली